اگر ہمیں ندی جھیل یا ہوگا تو ہم اسی کو اچھا سے صاف صفائی رکھیں گے اسے دیکھ بھال کریں گے اس کو جتنا بھی مطلب کچرا وچرا ہوگا صاف کر دیں گے صاف پانی رکھیں گے کبھی وقت آنے پہ وہی پانی ہم کو کام آئے گا کپڑا دھونے میں ہر چیز دھونے میں آتا ہے کام انسان کو کیا پتہ کب کیا چیز کا ضرورت ہو جائے پانی کا پانی کا اہمیت بہت کچھ ہے ہمیں پانی نہیں ملے گی تو جان مطلب ہم کو جھیل کو بہت اچھا خیال رکھیں گے ندی کو کیا ہے کہ اس میں مچھلی پالن کرتے ہیں ہر چیز ہی ہوتا ہے جانوے کرتے ہوں گے ہم کو مزہ صاف کریں گے تو اچھا لگے گا اس میں سے کچرا وچرا ہٹائیں گے ہر چیز صاف ووف کریں گے کچرا وچرا صاف کر دیں گے اسے صاف ستھرا رکھیں گے تو کبھی کپڑا بھی دھوئیں گے اچھا پانی رہے گا تو پینا پینے بھی پئیں گے بھی اسی لیے صاف صفائی کرنا بھی ضروری ہے اسی لیے ہم ضروری کریں گے صاف کریں گے تو ہم کو اچھا لگا خوشی بھی ملتی ہے ہم ندی کو صاف کر رہے ہیں یا جھیل کو بہت اچھا خوشی ملتی ہے اسی لیے ہم ضرور کریں گے اور کرتے ہیں بغل میں ہے ہم کو اچھا سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے اسی لیے ہر چیز کرنا بھی ہر چیز صاف رکھیں گے پانی پینے میں وہی ہم کو کام آئے گا پانی اسی لیے پانی اونی کو صاف ستھرا رکھیں گے